हलो हाँ जी जी जी आपको क्या क्या चाहिये सर आलू तीस रुपये किलो

टमाटर पंद्रह का ढाई सौ

हाँ हाँ टमाटर की आवक थोड़ी सी कम है और डिमांड ज़्यादा है इस कारण से जो है यह समस्या आ रही है माल उधर से ही बहुत महंगा आ रहा है अच्छा पाँच किलो देख लेंगे लगा देंगे सर बता दीजिए आपको क्या क्वांटिटी में कहाँ डिलीवर करना है सर अच्छा गावड़े कालोनी डिलीवर करना है यह हमारे हमारे ऑफ़िस से सर थोड़ा दूर है ये डिलेवरी चार्ज अतिरिक्त लगेगा पाँच किलोमीटर के ऊपर डिलेवरी चार्ज ज़्यादा लगता है प्रत्येक किलोमीटर दस रुपये लगेगा सर जी जी जी आप यह कर सकते हैं कि यदि आपकी खरीददारी पाँच सौ रुपये से ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं कि उसमें डिलेवरी चार्ज फ्री कर देंगे सर हम

जी जी भिंडी और गिलकी अभी भिंडी और गिलकी सभी बढ़िया चल रही है ताज़ी आई है गिलकी ताज़ी आई है भिंडी ताज़ी आई है लहसुन वहसुन चाहिए हो तो बता दीजिएगा क्योंकि अभी भाव सर लहसुन का बहुत बढ़ने वाला है और जी जी जी जी जी हाँ क्योंकि लहसुन अभी लहसुन अभी चार सौ रुपये किलो चल रहा है जी जी जी जी ठीक है तो सर आप आप एड्रे एड्रेस बता दीजिए और हम इसके आगे की कार्रवाई कर लेते हैं आपको कितने बजे तक डिलेवरी चाहिए ठीक है सर हमें एड्रेस दे दीजिए छोटू एड्रेस नोट करो जी जी जी ठीक है आप मेरे वॉट्सअप नम्बर पर आपका एड्रेस भेज दीजिए इसी नम्बर पर मेरा वॉट्सअप नम्बर है आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए हम आगे ही कार्रवाई करेंगे ओके जय सिया राम